जेह्ड़े ग्रां दे जेह्ड़े स्कूल होंदे ऐ उद्धर बच्चें पर मता ध्यान नेईं दित्ता जंदा बच्चें दी ज्यादा छड़़ा थोड़ा बहुत जेह्ड़ा होंदा पढ़ाई पर ध्यान दित्ता जंदा और कोई बी चीजा पर इन्ना ध्यान नी दिंदे लेकिन जेह्ड़े शैहर दे स्कूल होंदे ऐ उद्धर बच्चे दी मारल वैल्यू बी सिखाई जंदियां होर बी बड़ी सारी एक्टीविटी होंदियां जेह्दे च उनेंगी पार्टिसिपेट कराया जंदा ताकि उनेंगी बाकी चीजें दा बी पता लग्गे छड़ा पढ़ना गै स्हाड़े आस्तै जरूरी नी हुंदा बाकी सारी चीजां बी बहुत जरूरी होंदियां एह् शैहर दे स्कूल जेह्ड़े होंदे बच्चें गी एह् सखांदे ऐ लेकिन जेह्ड़े ग्रां दे स्कूल होंदे उनेंगी एह् इयै नेईं चीजें कन्नै कोई मतलब नी होंदा उंदा कम्म ऐ बच्चे औन पढ़ाई करन ते घर जान लेकिन जेह्ड़े शैहर दे स्कूल होंदे न ओह् उनेंगी होर बी एजुकेशन दिंदे जियां बड़़े सारे ऐसे सब्जैक्ट पढ़ांदे बड़़ी सारी एक्स्ट्रा कलासेस लैंदे लेकिन ग्राएं दे स्कूलें च एह् बिल्कुल नी होंदा ग्रां दे स्कूल दे जेह्ड़े टीचर होंदे ऐ ओह् बी इनें चीजें पर मता ध्यान नेई दिंदे लेकिन जेह्ड़े स्कूल सिटी दे स्कूल हुंदे ऐ उद्धर इनें चीजें पर बी ध्यान दित्ता जंदा क्योंकि ओह् एह् ओह् सोचदे न उंदा मन्नना एह् ऐ कि जेह्ड़े बच्चे न ओह् पढ़ाई दे कन्नै कन्नै उनें होर बी चीजां सिक्खनियां चाहिदियां क्योंकि ओह् उंदे आस्तै बड़ी जरूरी न छड़ी पढ़ाई गै स्हाड़े आस्तै जरूरी नी हुंदी बाकी सारी चीजां बी होंदियां न जेहड़ी स्हाड़े आस्तै बड़ी बड़ियां जरूरी होंदियां जेह्ड़े ग्रां दे स्कूल हुंदे न उद्धर इन्नी फेसीलिटी बच्चें गी नी दित्ती जंदी क्योंकि ओह् सोचदे न कि में एह् फैसिलिटी लेइयै केह् करना पढ़़ना गै कम्म ऐ इंदा लेकिन जेह्ड़े शैहर दे स्कूल हुंदे ओह् एह् नेईं सोचदे ओह् बच्चें गी होर बी बड़ी सारी इयै नेईं फैसिलिटी होंदियां बड़ी सारी फेसिलीटियां होंदियां जेह्ड़े उ'नेंगी दिंदे न क्योंकि उंदा मन्नना एह् होंदा कि बच्चें गी पढ़ाई दे कन्नै कन्नै बाह्रली चीजें दा बी थोह्ड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिदी क्योंकि अज्ज दे जमाना एह् ऐ कि छड़ी पढ़़ाई कन्नै किश नी होंदा अगर तुस पढ़े लिखे दे ओ सिर्फ और तुसेंगी बाकी चीजें दी बिल्कुल नॉलेज नी ऐ ते किश नी होई सकदा ते तुहेंगी पढ़ाई दे कन्नै कन्नै होर बी बाकि बड़ी सारी चीजां होंदियां जिंदा ध्यान रक्खना पौंदा जेह्ड़े शैहर दे स्कूल होंदे उद्धर दे टीचर बी बड़े ज्यादा पढ़े लिखे दे हुंदे ऐ और इयै नेही चीजां उनेंगी चंगे तरीके कन्नै पता होंदियां लेकिन जेह्ड़े ग्राईं स्कूल होंदे उद्धर दे टीचर इन्ने पढ़े लिखे दे नेई हुंदे की ओह् बच्चें गी इन्ना किश सनाई सकन कि केह्ड़ी चीज स्हाड़े आस्तै जरूरी ऐ केह्ड़ी नेईं जरूरी ऐ